चवंदा आहिनि त क़ुदरत सभ खां निराली हूंदी आहे क़ुदरत जा जेके प्रकार हूंदा आहिनि क़ुदरत जी जेकी शयूं हूंदियूं आहिनि क़ुदरत का जेके नज़ारा हूंदा आहिनि उहे तमामु सुहिणा हूंदा आहिनि अगरि मां हिकु क़ुदरती शइ जी ॻाल्हि कयां जेके असांजे आस पास जे हिन में आहे हुअ आहे त पाणी पाणी जेको आहे असांजे हिते त अहिड़ी सुहिणी नदी आहे जितां असांजा वापारी भाउर पाणी इस्तेमालु करे असांजे ज़ींस बज़ार में असांजी ज़ींस जेकी मार्केट आहे हुन में हुओ वापराए करे असांजो वापार जेको आहे तमामु वॾे मुक़ाम ते खणी वेंदा आहिनि पाणी ऐं असां सभिनी जी ज़िंदगीअ में बि उहो तमामु घणो वॾो किरिदारु निभाईंदो आहे छाकाणि त तव्हांखे ख़बरु आहे त ॿिना पाणी जेकी ज़िंदगी आहे उहा न बराबर आहे हिकदमि अधूरी आहे त पाणी जेको आहे उहो हिकिड़ो क़ुदरती अहिड़ी शइ आहे जेके असांजे आस पास जे जॻहि ते आहे असांजा आस पास जे नदीअ में असां हेॾा भाग्यशाली आहियूं जो असांजे पासे में हिकिड़ी नदी आहे जिते असांजा वापारी भाउ पाणी इस्तेमालु करे असांजे वापार खे तमामु सुहिणे मुक़ाम ते पहुचाईंदा आहिनि